वैसे तऽ हम अपना परिवारमे मैथिल भाषा ही बोलै छियै अथि हम सभ हमर सभके मैथिली भाषा मातृभाषा छै हम सभ अपना सभमे मैथिली भाषामे ही बात करै छियै चाहे गाँव गाँव सभमे भी जाइ छियै तऽ मैथिली भाषामे ही बात करै छियै आ हमरा सभके अथि हमरा सभके तऽ जादा भाषा समझमे अबै छै न मैथिली आ न तऽ हिन्दी समझमे अबै छै हम सभ अपना आपमे मैथिलीमे भाषा बात कर लै छियै लेकिन जब बाहरके लोक सभ आबै छथिन तऽ हुनका से मैथिली से बात मैथिलीमे बात करै छियै तऽ समझमे अबै छथिन तऽ बात कर लै छियै आ न अबै छै तऽ हिन्दीमे बात करै छियै जेहि से हुनका सुविधा बुझय आओर हुनकर बात समझ सकी हम समझ सकी हम मैथिली हिन्दीमे बात कर लै छियै हिन्दीमे बात केला से हुनका हमर बात समझमे चल अबै छै आओर हम बाँकी सभ से मैथिलीमे ही बात करै छियै आओर बाहरी आदमी सभ से हिन्दीमे हिन्दीमे अगर केहूके मैथिली अबै छै तऽ हुनका से मैथिलीमे बात करै छियै जाहिसे अपना सभ करै छियै वैसे तऽ परिवारमे सभ लोक मैथिली बोलै छै लेकिन परिवारके भी लोक कुछ लोक बाहर रह जाइ छथिन तऽ ओ हिन्दी ही सीखके अबै छथिन जेहि से हुनका मैथिली बोलैमे दिक्कत होइत रहै छै